जोङो दैखौ लोंनोब्ला मोजाङै फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ जायो दा बेवहाय जोङो फिल्टारखौ गिबियाव फिल्टार ओरैनि सिंनिफ्राय बाहेराव गग्रा मोखाङाव जोङो नेट होनांगौ बेनि उनाव हांगार गुन्दै अन्थाइ फिसा फिसा आरो बाला आरो बेनि गेजेराव अन्थाइ आरो गोजौआवहाय एक फुटसो दोननानै बालाखौ होनानै जोङो आरो नेट बना बयोब्ला लोंनाय दैखौ जोङो फिल्टारखौ जों मोजां मोननो हायो आरो बेनि गोजौआवहाय जोङो थिं गुरनै बा गरथाम जेनेबा फिल्टारनि गिदिर फिसा आकारखौ नायनानै बा साकालकाफोर सायख्लुम गोग्लैनायनि थाखाय ल'नानै होनांगौ अब्लानो जोङो दैखौ गरम बोथोराव गुसु दै मोनलोंगोन आरो बायह्रानिफ्राय फैनाय मैला दंफां बिलाइ बायदिसिना मैला मैलिफोरखौ होबथानो हागोन बेनिखायनो जोङो दै फिल्टारखौ गायोब्ला बिदिनो जों लुनानै होनांगौ अब्लानो जोङो मोजाङै गोग्गो आरो साफा दै मोनलोंनो हागोन